बिहारके शिक्षा प्रणालीमे सुधारके लेल जे हइ हमरा सभके यहाँ सरकारके दुआरा जे हइ बच्चा सभके जे हइ एम डी एम के व्यवस्था भेलै है हँ इसकुलमे जे हइ बच्चा सभके लागि जे हइ मध्याह्न भोजन योजनाके व्यवस्था जेहिमे बच्चा सभके जे हइ खान पान मिलै छै अण्डा फल मिलै छै आओर बच्चाके पढ़ाबै लागि जे हइ कै प्रकारके गतिविधि सरकारके दुआरा कार्यक्रमके आयोजन हइ हँ जाहिसे जे बच्चा इसकुल न अबै छै ओकरा लागि यहाँ एन आर एस टी के प्रोग्राम होइ छै आओर जे बच्चा जे हइ खेल खेलमे पढ़ाबैके व्यवस्थाके लेल चाक अभी नयामे बहुत जादा चल रहल अछि आओर जाहिसे बच्चा जाइयै यहाँसँ खेलके भी जे हइ अपना पढ़ाइ करलक हँ आओर किताब सभ भी सरकारके तरफसँ विद्यालयमे अबै छै फ्री मे आ ओकरा बाद जे हइ बच्चा सभके लिए पोशाक मिलै छै पोशाकके साथ साथ जे हइ ओकरा जे हइ छात्रवृत्तिके भी योजना मिलै छै